में चाह्न्नीं कि मेरी भैन जादा कशा जादा पढ़ै ऐम्म ए बी ऐड्ड पी ऐच्च डी करै जिन्ने तक ओह् अपनै पैरैं पर स्टैंड निं होऐ उन्ने तक ओह् पढ़दी रैह्

ते जेह्ड़ी एह् उमर होंदी पढ़न आह्ली जेह्ड़ी कुड़ियें गी पढ़न देना चाहिदा जिन्ने तक ओह् पढ़ना चांह्दियां अगर ओह् पढ़ी दियां होङन उं'दे बिच्च अपनी इक सोच आनी ऐं ओह् अपनी गल्ल गलाने दा इक अवसर थ्होई सकदा उ'नें गी ओह् अपनी गल्ल सारें दे सामनै रक्खी सकदियां अगर ओह् पढ़ियां लिखियां होगियां अच्छियां तां इक तां ओह् स्टैंड होई सकदियां अपनै पैरैं पर ओह् जो बी करन चाह्दियां करन देना चाहिदा क्योंकि अच्छी ज'गा पर उ'नें गी जाब थ्होई सकदी ना कि उ'नें घरै तक्कर गै सीमत रौह्ना होर उ'नें गी बाह्र जाइयै दुनिया दिक्खने दा मौका थ्होई सकदा होर पढ़ना बड़ी अच्छी गल्ल ऐ क्योंकि अगर अस पढ़े दे नेईं होगे ते असें गी पता कि'यां चलना असें केह् करना केह् नेईं करना साढ़े हक्क केह् न केह् केह् समाज बिच्च जेह्ड़ा अच्छा केह् ऐ बुरा केह् ऐ अगर असें गी अच्छे बुरे दी पन्छान गै निं होगी तां अस इत्थै कि'यां रेही सकनें होर अगर जेह्ड़ा अच्छा बुरा जेह्ड़ा हर इक बंदे गी पता होना चाहिदा ते कुड़ियें दा पता होना गै चाहिदा कि हां अच्छा अगर ओह् पढ़ियां लिखियां होगियां तां उ'नें गी पता होना क्योंकि समाज बिच्च बड़े सारे गंदी सोच आह्ले लोग बी हैन अगर ओह् पढ़ी लिखी होगी ना उस्सी पता चली जाना कि कु'न कैसा बंदा कु'न केह्ड़ा मिगी दिक्खा दा जां मिगी बैड गंदे तरीकै कन्नै टच्च करने दी कोशश करा दा जां अच्छै तरीकै कन्नै होर कुड़ियें दा पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ अगर इक कुड़ी पढ़दी तां उस्सी बड़ियां सारियां प्राब्लम फेस करनियां पौंदियां क्योंकि अगर ओह् पढ़ा दी गै नेईं अगर ओह् दो स्टैप अग्गें रौह्गी दस उस्सी पिच्छें खिच्चने दी कोशश करदे में चाह्न्नीं कि कोई इक स्टैप रक्खै तां उस्सी दस अग्गें खिच्चने दी कोशश करनी ना कि पिच्छें खिच्चने दी क्योंकि कुड़ियें दा जेह्का पढ़ना बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि ओह् बाकी कुड़ियें आस्तै बी मसाल बनै इक कि पढ़ना किन्ना जरूरी ऐ अपने पैरैं पर स्टैंड होना चाहिदा अपनी निक्कियें निक्कियें जरूरतैं आस्तै बी कुसै अग्गें हत्थ निं फैलाना पौन क्योंकि जेह्ड़े लोग होंदे ओह् थोह्ड़ा गल्त फायदा उठाई सकदे अगर तुस पढ़े दे होगे तुसें अपनी सोच होनी ऐ अपना इक अलग गै दिक्खने दा नजरियां रौह्ना तुसें गी केह् करा नें केह् करां केह् नेईं करां होर जेह्ड़ा पढ़ी लिखी कुड़ियै न ओह् जित्थै बी चली जाह्गी उत्थै अपना सब कुछ मजे कन्नै अडजैस्ट करी सकदी क्योंकि अज्ज दे जमान्नै पढ़ाइयै दा गै मुल्ल ऐ होर किसै दा मुल्ल है गै निं क्योंकि

अपना इक ऐसा बिजनस त्यार करै जेह्दे आस्सै बाकियें बी कुड़ियें गी जेह्ड़ा ओह् अग्गें पढ़ाई सकै कुसै होर दी मदद करी सकै जेह्ड़ी बड़ियां सारियां समाज च कुड़ियां जेह्ड़ियां अपने सपने गी मारी ओड़दियां बिल्कुल बी उं'दे सपने पूरे निं होंदे उ'नें अपने सपने मारियै जीना बड़ा मुश्किल होंदा ते में चाह्न्नीं कि ओह् ना सारें दे सपने अपने शा जिन्ना होई सकै ओह् दुएं दे बी सपने बी पूरे करी सकै होर जेह्ड़ी उं'दी प्राब्लम ऐ पैसे दी प्राब्लम ऐ उ'नें गी निं बढ़ावा देऐ कि हां कोई निं में तोआढ़ी मदद करनी जिसलै तोआढ़ी कोई मदद करदा तुसें ई बड़े अच्छा लगदा कुछ इस्सी साढ़े समाज गी अग्गें लेइयै जान अगर साढ़ै कुड़ियां अगर पढ़ियां लिखियां होगियां नौकरी करगियां तां ई साढ़ा देश बधना अग्गें ते होर कि'यां बधना कुड़ियां जेह्ड़ी कुड़ी होंदी नी इक ओह् इन्नी समझदार होंदी ओह् पैसा कमांदी बी ऐ ते कमाई बी सकदी सारें अग्गें इक मसाल बनेगी कुड़ियां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् पैसा कमाई बी सकदियां होर पैसा कमाना बड़ा जरूरी ऐ अज्ज दे जमान्ने च कुड़ियें आस्तै ते होर पढ़ाई जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जरूरी ऐ क्योंकि कुड़ियां जेह्ड़ियां न उ'नें जादा कशा जादा ते पढ़ना चाहिदा अपने पैरें पर स्टैंड ना कि ओह् घरे दे कम्मैं तक ही सीमत रौह्न होर उ'नें गी बढ़ावा देने दी कोशश करनी ना कि पिच्छें खिच्चने दी कोशश करनी उ'नें गी बोलना हां तूं कर में तेरै कन्नै ऐं कोई इ'यां गलांदा कुड़ियां कुछ बी करी सकदियां अजकल्ल दे जमान्ने बिच्च कु़ड़ियां कुदै कुदै जा दियां ते में चाह्न्नीं कि मेरी भैन जादे शा जादे पढ़ै क्योंकि जिल्लै इक कुड़ी पढ़दी ते उस्सी बड़ी जादा उस्सी घरै दा कम्म बी करने पौंदा कन्नै कन्नै पढ़ाई बी करनी पौंदी कुड़ियें जेह्ड़ा होंदा ओह् बड़ा जादा प्राब्लम फेस करनी पौंदी